दाउफोरनि दाउफोरनि आबादजों माने सोमोन्दो थानाय गुबुन नेमखान्थि आरो आयेनफोरानो जेनेबा जेरै जाय जाय सुुबुङा जेनेबा दाउनि आबाद खालामो बेफोर दाउ आबाद खालामग्रा सुबुंफ्रा माने दाउजोंनो माने जेनेबा थाफानानै माने दाउनि लोगोआवनो माने गोबां माने जेनेबा दाउजोंनो लोगो हिसाबै जेनेबा दाउनि दाउजोंनो माने गोरोबनानै आबादारिफ्रा माने गावसोरखौ माने दाउनि लोगोआवनो माने गोबां खामानियाव माने गोहोम खोलैनानै लाखिनो हायो आरो जेरै दाउखौ जुदि जों जोथोन खालामनानै जुदि जाहोनाय लोंहोनाय जेरै आदारनि बिसोरनिबो आदारनि गोनांथि थायो जेरै बिसोरखौ जि आदारखौ जाहोब्ला जेनेबा दाउफ्रा थाबनो देरो आरो बिसोरनि बेमार आजार जेनेबा जाब्ला बिसोरखौ जेरै दाउफोरा जुदि थेन्थौनाय बेमार बेराम जायोब्ला बि थेन्थौनाय बेरामनिबो जों जाहाथे मेडिसिन मुलिफोर मोन्नो हायो बे मेडिसिन मुलिफोरखौ जाहोब्ला दाउनि थेन्थौनाय दाउआ जाब्रबनानै थैनाय बिफोरबो माने गैया जायो आरो बिफोर बेरामनिफ्रायबो माने दाउफोरखौ लाखिनो हायो आरो दाउफोरखौ जुदि मोजाङै जुदि जेनेबा जोथोन लाखिनानै जुदि मोजाङै जुदि फोथांनानै लाखिनो हायोब्ला गोबां माने दाउफोरखौ लाखिनो हायोब्ला दाउनि आबाद खालामग्रा सुबुंफोराबो माने गोबां माने गाव गावनि न'खर सलायनाय जिखुनु खामानियावनो माने जोबोद मदद मोनो थांना थानायावबो आरो दाउफोर जुनारफोरजों सोमोन्दो थानाय आयदा सोंथिफोर जेनेबा थाब्ला माने बोसोन लानायाथ' लायोआनो जेरै इउटुब चेनेल आरो खौरांफोर माने खौरांगिरिफोर जेरै इउटुब चेनेलाव गोबां माने जेनेबा इउटुब इउटुबफोरनि माने सोमोन्दै माने गोबां माने फोरोंनाय दङ जेरै दाउफोरखौ माबोरै जोथोन लानांगौ माबायदि दोन्नांगौ माबायदि सम मथे जाग्रा आदार होनांगौ मा जेनेबा आदारखौ होब्ला थाबनो दाउफ्रा देरो आरो मा मेडिसिन होयोब्ला जेनेबा बेराम आजारनिफ्राय लाखिनो हायो आरो दाउफोरनि बिदैफोरखौ जेनेबा मा सिस्टेमै जेनेबा गोदान नियमजों आदब खायदाजों माने फिसा दिहुन्नो हायो बेफोरनि सोमोन्दैबो माने गोबां इउटुब माने इउटुब चेनेल दङ आरो आं नामफोरखौबो माने गोसोआव गैला नायनायालाय नायनाय जायो गोबां जोंनि बर' सुबुंफ्रा माने इउटुब चेनेल खुलिदों दाउनि सोमोन्दै दाउ बिदैनि सोमोन्दै बुंनाय बिफोरखौ माने नायनाय जायो आरो